हमर जे पसन्दीदा खेल यए ओहिमे हमर क्रिकेट अधिक मात्रामे रहल यए आर जतय तक क्रिकेटके बारेमे जे छै अहाँकेँ जे छै क्रिकेटमे जे छै एगारह टा खिलाड़ी होइत छै जाहिमे दू टीम बनायल जाइत छै एगारह एगारह खिलाड़ीके आर ग्राउंडके जतय भी बात छै क्रिकेटमे ओहिमे जे छै अहाँकेँ बाइस गजके पीच बनायल जाइत छै आर जतय बौन्ड्रीके बारेमे जे छै अहाँकेँ पैँसठिसँ सत्तरि मीटर आर अधिकसँ अधिक पचहत्तरि मीटर तक रहैत छै आर ओहिमे जे छै खिलाड़ीकेँ अधिक जे छै अहाँकेँ खिलाड़ीकेँ जागरूकता रहैत छै क्रिकेटमे जे हम केना केना आगाँ बढ़ी आर क्रिकेटकेँ लए कऽ खिलाड़ीसभ बहुत अपन अपन खेलकेँ प्रभावित करैत छै आर आगाँ बढ़ैत छथि इएह क्रिकेटके बारेमे हम अहाँकेँ कहैत छी